हल्लो मां ॿुधो आहे की जय झूलेलाल पहिरीं त मां इहो ॿुधो आहे की म मां इहो ॿुधो आहे की तव्हां वटां असांजी देखभालु करण लाइ मुंहिंजे लाइ तव्हां वटां नर्स मिली सघे थी मूंखे थोरो गोॾनि जी प्रॉब्लम आहे ऐं प्लस मूंखे थोरी नसुन जी प्रॉब्लम आहे त हलण में तकलीफ़ थींदी आहे उन लाइ मालिश और लंच लाइ और प्लस दवाउन जी मुंहिजी देखभालु करे सघे छो की मुंहिजी हाणे उ उमिरि सतरि साल थी वई आहे त मां मूंखे केयर करण वारो कोई कोन्हे त मां सोचां थो पियो के भई नर्स रखी करे मां पंहिंजे देखभालु करे सघां महीने जे हिसाब सां मिले त वधी तमामु सुठो आहे छो की और और कलाक जे हिसाब सां छा सुबुह जो राति जो सुबह जो ईंदी राति जो हली वेंदी अच्छा अच्छा महीने जे हिसाब सां मां सोचां थो वठूं और हुनमें भले तव्हां छह छह ई डे शिफ़्ट करे सघो था ॿारहें ॿारहें कलाजे जी त तव्हांजा घणा चार्ज हूंदा हुन ॿारहें कलाके जे घणा हूंदा चोवीह कलाके जे घणा हुंदा भले भले अचो हा अच्छा अच्छा अच्छा

राति लाइ बि म हुजे त वधीक सुठो न त अकेलो रहंदो आहियां मां बेकार में राति जो को तकलीफ़ थिए त घर में कोई साण हुजणु खपे न हा भले भले हा भले तव्हां जेन्स मोकिलियो कोई दिक़तु न आहे कोई दिक़तु न आहे जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर तव्हां इनजो जेको हिनजो जेको अमाउंट आहे उहो एडवांस वठंदा आहियो या महीने खां पोइ वठंदा आहियो ठीकु आहे

ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु तव्हां भले अचो इहो ॿुधायो के त मूंखे इहो ॿुधायो की जेको वर्कर तव्हां हिते मो ईंदो या मूं वटि कमु कंदो उहो रोटी पाणी पंहिंजे पाण खणी ईंदो या असां वटि ई खाईंदो अच्छा अच्छा ठीकु आहे उहेई मां पुछियो छो की चांहि ॿाए त कोई कोन्हे उहो पाण अची रोटी पंहिंजी बि ठाहे असांजी बि ठाहे वठिंदो मुंहिंजे लाइ बि वठिदो भले कोई दिक़तु न आहे हा ठीकु ठीकु ठीकु अचनि खां पहिरियों फ़ोन जरूर कजो ताकि मां घर में अवेलेबल थी सघां ठीकु आहे न हा त अचो अचो अचो महिरबानी महेरबानी महिरबानी